हाँ मैंने एक कुर्ता लिया था जो मुझे काफ़ी पसंद आया है लेकिन वो कुर्ता हाँ में एक सेल में से ले कर आई थी जो काफ़ी सस्ता मिल गया था मुझे उसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है फेब्रिक बहुत मस्त है उसका कलर भी उसका बिल्कुल मेरी पसंद का है जो मुझे काफ़ी पसंद आया मैंने उसको पहना था तो मेरे पर काफ़ी सूट भी कर रहा था जच रहा था मेरे पर तो मेंने वो लिया था ओर उसका उसको जब धोया भी तो उसका कपड़ा बहुत अच्छा था जिसकी वजह से वो रफ़ भी नहीं हुआ और ख़राब भी नहीं हुआ उसका कपड़ा वरना कोई कोई से कपड़ो में तो रुएं निकलने लगते हें पर ये कपड़ा इसका बहुत अच्छा है बहुत सोफ्ट हे पहेनने पर चुभता भी नहीं है बिल्कुल सही है डिज़ाइन वग़ैरह भी मुझे इस में काफ़ी पसंद आई है जो उसका गला वग़ैरह भी है बिल्कुल एक दम सही और फिटिंग में भी कुर्ता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस में कॉलर भी है और मुझे कॉलर वाले कुर्ते ज़्यादा पसंद आते हैं इस लिए मैं ले कर आई